घणे भाङे ॾिठो वियो आहे बीमा कंपनियूं जेके आहिनि पंहिंजी पॉलिसीअ ते जेके शयूं लिखंदियूं आहिनि उहे पाण पढ़ी न पढ़ी करे एजेंट जी ॻाल्हियुनि ते विश्वास करे बीमा कराईंदा आहियूं ऐं जेॾी महिल मुआविज़ो वठण जो टाइम ईंदो आहे त ओॾी महिल पंहिंजे वीचारनि में हुन बीमा कंपनीअ में ॾाढो अलॻि अलॻि फ़र्क़ु ईंदो आ्हे उनमें पाण खे ईअं लॻंदो आहे पाण ठॻिजी विया आयूं पाण खे हेतिरो नुक़सान पियो पए एतिरो मुआविज़ो घटि मिलियो आहे इहे घणईं ॻाल्हियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि हिननि जो मुख्य कारण जेको आहे उहो असांजी पॉलिसीअ जे बारे में पूरी जानकारी कोन्हे पॉलिसी जें में टर्म्स एंड कंडीशन जेकी लिखियूं हूंदियूं आहिनि उहे सुठे नमूने सां लिखियलु हूंदियूं आहिनि पर असांखे टाइम पढ़ण जो को टाइम कोन थो मिले या अंजान थी करे पाण मुआविज़ो वधीक वठण जी कोशिश कंदासीं त इहे कुझु मुश्किलातूं ईंदी रहदियूं आहिनि उहे हर कंहिंसां इहे अचनि पयूं इन जो मुख्य कारणु त इहो ई आहे असां उन पॉलिसीअ जी कंडीशन पूरियूं पढ़ी कोन्हे या पाण खे एजेंट कोन ॿुधाए या त बीमा कंपनीअ जे कर्मचारी कुझु कोन ॿुधायो अगरि वाकई में का बीमा कंपनी पाण खे मुआयजो घट ती ॾिए त पाण खे उन लाइ घणईं तरीक़ा आहिनि जो पाण पूरो वठी सघूं था उन लाइ कोर्ट जा दरवाज़ा आहिनि आरटीआई आहे हिननि सभिनि में पाण खे सुविधा मिली सघे थी ऐं हर कंपनी में हिकिड़ो अहिड़ो विभाग हूंदो आहे जंहिंमें पंहिंजी शिकायत हुते करे सघो था उहो पंहिंजो पाण खे सुठो जवाब ॾई सघनि था ऐं फ़ाइदो ॾियारे सघनि था